اتر پردیش میں بنیادی ثقافتی اور سماجی اصول یہ ہیں کہ پہلے جو ہمارے نانی دادی کا زمانہ تھا پچھلا زمانہ جو تھا وہاں پر جوائن فیملی ہوا کرتی تھی مطلب سب ایک ساتھ مل جل کر رہتے تھے لیکن آج کا زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا ہے کہ سپریٹ سب لوگ سپریٹ رہنا پسند کرتے ہیں اور رہتے بھی ہیں لیکن آج بھی کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ جوائن فیملی ہوا کرتی ہیں تو کچھ کہیں جوائن فیملی ہوا کرتی ہیں کچھ کچھ فیملی آج بھی ایسی باقی ہیں زیادہ تر سپریٹ ہی رہتے ہیں مطلب ہمارا ماننا یہ ہے کہ سب کو سپریٹ ہی ہو جانا چاہیے ایسے انسان لڑائی جھگڑوں سے دور رہتا ہے غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں اور یوں ہوا ہے کہ اب پے پہلے تو بہت سادہ سا سادی سی شادی ہو جاتی تھی لیکن آج کا زمانہ ماڈن ہو گیا ہے تو بہت دھوم دھام سے شادی کی جاتی ہے برتھ ڈے پارٹی بھی کی جاتی ہے انیورسری پارٹی بھی کی جاتی ہے اور بہت اچھے سے شادیوں کو دھوم دھام کر کے منایا جاتا ہے انگیجمنٹ بھی آج کل بہت زیادہ دھوم دھام سے منائی جاتی ہے پہلے ایسا اتنا اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن آج زمانہ ماڈن ہو گیا ہے تو اسی حساب سے سب کچھ تبدیل ہوا ہے